तऽ गीत गाबैमे हमरा बहुत अच्छा लागै हइ तऽ गीत गाबैमे अगर कहुँ सुनै छिए गीत तऽ हमरा बहुत अच्छा लागै रहै हइ गीत गाबैमे गेली आओर गैली भोलेदानीके गीत गैली आओर भोलेदानीके गीत गैलाके तीन घण्टा वहाँपर समय देबेके पड़ै हइके महादेवके गीतमे आओर तीन घण्टामे महादेवके गीत माता दुर्गाके गीत आओर श्री रामजीके गीत हनुमानजीके गीत आओर कृष्णललाके गीत मने सब भगवानके महादेवके गीत भजन कएलाके बाद सब भगवानके भजन करै पड़ै छै तऽ हमरा बहुत अच्छा लागै हइ भजनमे आओर मोन भी अच्छा रहल गेली भजनमे तऽ बहुत अच्छा रहै हइ भजनमे गेलाके बाद आओर गेली आओर अच्छा लागल तनिमनि आओर ओहिमे बहुत अच्छा लागै हइके ओहिमे गैलाके बाद भगवानजीके भजन कएलाके बाद मोन स्वस्थ अच्छा मोन भी लागल भजन कएलाके बाद आएल आदमी तऽ काम करैमे भी अच्छा लागै हइ भगवानके परसाद तनि खइऔ चाहे बेसी खइऔ भगवानके परसाद खा लेलाके बाद भी मोन अच्छा लागै रहै हइ जे हँ भगवानके आज परसाद खेलिए हन ई भगवानके भजन केलिए परसाद खेलिए बहुत अच्छा लागै हइ सुनैमे अच्छा लगलै इएहसब अच्छा चीज हइ भजनमे जाइके चाही गाबैके चाही हर इन्सानके जाइके चाही भजनमे भगवानजीके भक्तिमे करैके चाही भक्ति अच्छा लागल भक्तिमे मोन अच्छा लागल